हलो जी मैं देवेश माजी बोल रहा था क्या आप मुझे होटल के लिए बता सकते मैं यहाँ पर नया हूँ मैं भोपाल में अभी आया हूँ क्या आप मुझे अच्छे होटल के लिए बता सकते है क्या जी जी मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया हूँ अभी मैं राजस्थान से आया था जी मैं कम्प्यूटर साईंटिफिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पॉलोटेक्नीक से

जी

तो इसका मतलब कि मैं छ छ बजे छ बजे जा सकता हूँ कॉलेज और कॉलेज से मैं लेट आऊं तो फिर

जी जी जी जी जी जी जी और ये कहाँ पर है कॉलेज

नहीं नही नहीं नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं करता जी हाँ जी हाँ मैं कल आता हूँ आपके यहाँ मैं कल ही आया हूँ रात को मैं दो या तीन दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा छ हजार रुपए मंथली जी जी थैंकयू जी जी थैंकयू सो मच